आंनि बिबार बारियाव जेब्ला गेवलां गेवथां समायना रमायना बिबारफोरा बारनानै थायो अब्ला गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो फुंबिलि समाव जेब्ला बिबारनि महरखौ नुयो बारग्लांनानै थानाय बिबारफोरखौ नुयो आरो सिखिरिफोरा बिबारफोराव बिदै सोबनायखौ नुयो अब्ला गोसोखौ रासिन गोजोनग्लायनाय मोनो दुखु सुखुखौ बावगारलाङो आरो गोसोआव गोदान मिजिं सानखांनाय फैयो जेरै बिबारा गेवलां बारो बिबारनि मोदोमनाया गोसारो बेफोरबायदिनो जेब्ला गोसोआव दुखु दाहा फैयो अब्ला बिबारखौ नायनानै गोसोखौ थिक खालामनो हायो आरो गोसोनि गाज्रि साननायफोरखौ आङो गोजानाव हगार हरनो हायो आरो बिबारजों लोगोसे आङो थाफानो मोजां मोनो बिनि थाखायनो जेब्ला आंनि बारियाव समायना बारसे बिबार बारनानै थायो अब्ला आङो बिबारजोंनो गेलेनो लुबैयो बिबारनि खाथियाव थानो लुबैयो मोदोमनाय बिबारजों थाफानो लुबैयो आंनि गासैबो बागाननि बिबारफोरा जेब्ला बारजोबो अब्ला गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो आरो गोसोआव सुदेम मोनो गोजोन मोनो